मां हिकु नई पीढ़ीअ जो इंसानु आहियां मुंहिंजे घर में मुंहिंजी माता बुज़ुर्गु आहे ऐं नई पीढ़ीअ जा मुंहिंजा ॿार बि आहिनि मूंखे पुट बि आहिनि धीअर बि आहिनि मां ॾिसंदो आहियां त हिननि में जमीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे मुंहिंजी माता ॿुधाईंदी आहे त जॾहिं हू पाकिस्तान खां आया त हू कुझु बि न खणी आया हिते जंहिं महिल आया पंहिंजे महिनत सां ख़ून पसीनो वहाए करे सभु कुझु जोड़ियाऊं जॻहियूं असां खे शादियूं करायूं असां या ॿार बि थिया उननि जी बि देखबाल कयूं अॼु मां ॾिसां थो त वॾनि में ॾाढी सहनशीलता ऐं सबुरु आहे ऐं आनंद में रहंदा आहिनि पर जीअं त नई पीढ़ी मुंहिंजा पुट ऐं धीअड़ उन्हनि में सबुरु सफ़ा कोने सहनशीलता सफ़ा कोने ऐं जंहिं महिल बि अचु त हुननि खे कंप्यूटर वांगुरु हर हिकु शइ जल्द खपे मानी बि खपे त जल्द खपे पाणी खपे त जल्द खपे घुमण वञिणो आहे त जल्द तयारु थियणो आहे पढ़ाई करणी आहे त तहिं महिल टीवी ॾिसणी आहे ॾाढो फ़र्क़ु आहे मुंहिंजी माउ चवंदी आहे भॼन हलाए ऐं मुंहिंजा पुट ऐं धीअड़ चवंदा आहिनि त असां गाना ॿुधूं ॾाढो ॿिन्ही में मतभेद बि थींदो आहे पोइ ॿिन्ही खे समुझाइणो पहुंदो आहे त क्लाकु तव्हां भॼन ॿुधो ऐं नई जनरेशन खे ॿुधाइणो पवंदो आहे क्लाकु तव्हां पंहिंजो हलायो ऐं वरी उन्हनि जो वालियूम बि ऐॾो वॾो हूंदो आहे जो ॿई हिक ॿिए खे चवंदा आहिनि आवाज़ घटि करि ॿिन्ही खे समुझाइणो पविदो आहे मूंखे सबुर सां मां उन्हनि खें समुझाईंदो आहियां त पाण में हिली मिली हलो ऐं पाण खे हिकु ॿिए खे समुझो हू बुज़ुर्गु आहे ऐं तव्हां जवान आहियो तव्हां जवां ख़ून आहियो पर बुज़ुर्गनि जो बि आदरु करणु खपे ऐं बुज़ुर्ग माता खे बि समुझाईंदो आहियां त हे तुंहिंजा ई ॿार आहिनि तुंहिंजो ई वंश आहे इन्हनि सां जीअं हे हलनि था थोड़ो हलनि ॾिए मां ॿिननि खे ॾाढो सुठे नमूने समझाईंदो आहियां ऐं ॿिन्ही जो ॾाढो सुठे नमूने सबुर सां हुननि खे बंदोबस्त बि कंदो आहियां जीअं ॿिन्ही में झगड़ा न थियनि मतभेद न थियनि न त मतभेद थियण जो ॾाढो चांस हूंदो आहे बुज़ुर्ग खे खपे पंखो बंदि बिमारीअ महिल ऐं नई पीढ़ीअ खे खपे असां ए सी बि हलायूं त उननि ॻाल्हि ते बि ॾाढो झगड़ो थींदो आहे त ॿिन्ही खे समुझाइणो पवंदो आहे हुन खे हुन रूम में मोकिलणो पवंदो आहे त तू पंखे में सुम उन्हनि खे वियारणो पवंदो आ त तव्हां ए सी में सुम्हो नई जनरेशन ऐं बुज़ुर्ग ॾाढा पंहिंजे सुभाउ में ॾाढो अंतर था रखनि ऐं वॾनि खे बि आसीस करे नई पीढ़ीअ जे लाइ घुरंदा आहियूं त इन्हनि खे आसीस कयो जीअं हे बि सहनशीलता सां हलनि सबुर सां हलनि सुठे नमूने पढ़ाई कनि ऐं पढ़ाई करे अॻियां वधनि ऐं देश जो नालो ऊचो कनि ऐं सिन्धी समाज जो बि नालो ऊचो कनि